मां पंहिंजी जिंदगीअ में सभिनीनि खां वधीक समय निर्णय खणण में मोबाइल जे बा दुकानु जे बारे में लॻायो हुयो सभिनी खां वधीक समय उनमें लॻायो हुयो मोबाइल जो दुकानु कीअं खोलिंदमि छा कंदुमि केॾां खणी ईंदो दुकानु किथे मिले थो नथो मिले किरायो भाड़ो हे हो हर शइ जे बारे में ॾाढो सोच वीचार कंदो हुयुमि ॾाढो कुझु हो कंदुमि हुयुमि हुनखां पोइ मतिलब के कंपनीअ जो हो मोबाइलियूं रखां कें कंपनीअ जो हो कयां और कंहिंखे पैसा वठणा आहिनि कंहिंखे ॾियणा आहिनि केॾीमहिल किथां खणा पैसा केॾां आणिया केॾां कुझु हो कंदो हुयुमि पंहिंजे पप्पा का ॾाढो सलाहु वठंदो हुयुमि पंहिंजो हिकिड़ो दोस्त हूंदो हुयो हूअ बि मोबाइल जो कम कंदो हुयो त उनखां बि ॾाढी सलाहूं वठंदो हुयोमास मां की कीअं कयां किथे वञा छा कयां मतिलब ॾाढो नि निर्णय खणण में ॾाढो टाइम लॻाईंदो हुयुमि और ॿिए जे मोबाइल में भई ॾाढा पार्टस थींदा आहिनि नंढा नंढा हर हिक शइ जे हुनमें ॾाढो समय लॻाए छॾींदो हुयुमि हर शइ जो ॾाढो हो हूंदो हो